आमच्या हांगा रानां आसा ओलसाणीची वाठारां आसा नदयो आसा आतां आमी पळोवंक गेल्यार रानान जाल्यार रानान आमकां आमचें रान आमच्या घराच्या वयरूच आसात थंय आमकां कसलें साधन नाका वचपाक पांयांनी आमी चलून अशेच पावतात थंय डोंगर आसात आनी बरे सैमीक डोंगर आसा बरे थंयच्यान सुर्योदय जाता तो बरो पळोवपाक गावता आमकां थंयसर जनावरां गावता सोंशे दिसतात बिबटे वाग आसा मागीर रानटी दुकर गावतात रानटी मोर खूब येतात लांडोर आसात अशीं खुबशीं जनावरां आसात मागीर आमच्या थंय नदयो आसात नदी नदेर आमी कुल्ल्यो येता खेकडा आसा म्हणटात आमी कुल्ल्यो त्यो आसात थंय खुबशीं नुस्तीं येता मगर दिसता नदयेच्या सायडीक आनी आमच्या थंयसर ओलसाणीची वाठारां आसा तें मातशें पयस आसा थंयसर गाडयेच्या साधनान वयचें पडटा थंयसर खुबशीं पक्षी येतात थंय खुबशीं बदकां आसात त्या हितून आनी थंयसर खुबशे अशीं झाडां झुडपां आसात